जी ज़रूरु मां बिल्कुल न जानकारी ॾेअण चाहींदमि की हिते लखनऊ जूं जेके कुर्तियूं आहिनि चिकन कढ़ाई जूं उहे चौक इलाइक़े में मिलंदियूं आहिनि अमीनाबाद वग़ैरह हर जॻहि ते ख़ैरु मिलंदियूं आहिनि पर थोरियूं मेन मार्केट उन जी जेकी आहे उहा चौक में आहे उते ई ठहंदियूं आहिनि ऐं वॾा वॾा शोरुम बि आहिनि नंढियूं नढियूं दुकानूं बि आहिनि माण्हू किथे हीअं ॿाहिरि विकिरण वग़ैरह लाइ खणी वठी वेंदा आहिनि त हीउ चौक मां ई वठी वेंदा आहिनि होलसेलरनिजी दु मार्केट मां ॾाढी वॾी हितो जी बाज़ारि आहे और ॾाढो ई फेमस आहे हितो जी हीअ शयूं उन खां पोइ तव्हां पिक्चरनि में बि ॾिसंदा इन में घणाई मेन फैशन शो वग़ैरह थींदा आहिनि उन्हनि में हीअ कुर्तियूं पाए करे लहंगा मुंहिंजी छोकिरी ने ख़ुदि मॉडलिंग कई अथईं इन जी इहे चौक में अलाए कहिड़ो नालो आहे ॾाढो फेमस नालो आहे उन्हनि जे बारे में ॾाढी सुठी मुंहिंजी छोकिरी पहिरीं ई कंदी हुई फैशन शो वग़ैरह त हिन कुर्तनि जा वॻनि जा जी लखनऊ जी मेन चिकन कारीगरी बिल्कुलु कीअं ठाहींदाआहिनि कीअं छा कंदा आहियूं बक़ाइदा कपिड़ो ॾेखायो हुअईं जेके माण्हू ठाहींदा आहिनि कीअं छपाई थींदी आहे कीअं रंगाई थींदी आहे कहिड़े कहिड़ो उन में कलर लॻंदो आहे रंग धागो सभु कुझु हुननि में ॾेखारियो वियो ऐं मुंहिंजी छोकिरी ने ख़ुदि इहो कयो हुअईं तवां ॾिसण चाहियो त दिपांशी नाले सां उन में विधल आहे फेसबुक ते दिपांशी सेवानी जे नाले सां भई हितो जो त इहो कमु ॾाढो ई मशहूरु आहे हर हिकु माण्हू ॼाणंदा आहिनि जंहिं बि कई पिक्चरुनि में कई उन में तव्हां मतिलबु ईंदा त इन जी एड त भई थींदी रहंदी आहे छोकी लखनऊ जी जेकी चिकन जी कारीगरी आहे

थुलो कम बि हूंदो आहे उन जो जहिड़ो जहिड़ो मतिलबु तव्हां रेट लॻाईंदा जीअं जहिड़ो जहिड़ो राम दाम ॾींदा जेतिरो पैसो ॾींदा उन हिसाब सां तव्हांखे कपिड़ो बि सन्हो बि कपिड़ो तव्हांखे ॾेखारींदा सुठो बि ॾेखारींदा सिल्क बि उन में हूंदी महांगे खों महांगो बि हूंदो सस्ते खों सस्तो कपिड़ो बि हूंदो कढ़ाई बि ॾाढी सुठी एतिरी महीन कढ़ाई कई हूंदी आ ऐं कई जीअं घटि सस्ती आहे त भई उन जी थोरी सी थुली कढ़ाई हूंदी आहे उन में सभु मतिलबु अलॻि अलॻि जानकारी हूंदी आहे हिन जा आहे दिन किथे न किथे प्रोग्राम थींदा ई रहंदा आहिनि जंहिंमें की हिन चिकन जी कारीगरी जा ई मतिलबु असांजे हुन जी जेकी लखनऊ जो फेमस आहे इन जा ई सिर्फु प्रोग्राम थींदा रहंदा आहिनि यहा तक अॼुकल्ह त भई लहंगा बि ठहण लॻा आहिनि पहिरीं त जीअं साढ़ी ठहंदी हुई कुर्तियूं ठहंदियूं हुयूं टॉप ठहंदा हुआ रहा हुआ उहे सभु हींअर त भई लहंगा बि ॾाढा मस्त पिया ठहनि ऐं घेवन वारा वॻा जीअं आहिनि हेठो मतिलबु पूरो फ़ुल गाउन ऐं ॾीहों ॾीहुं मतिलबु इहो कमु जेको आहे अॻियां वधंदो ई पियो वञे ऐं भग उन ते झूलेलाल जी मेहर आहे इन कम खे मूंखे त लॻे थो की नंबर वन ते अचिणो ई पवंदो आहे ख़ैरु अचिणो छा पवंदो आहे ई लखनऊ जो त भाई ॾाढो फेमस आहे हितों जो हिते जेके बि पहिरों बि माण्हू ईंदा आहिनि त भई हितों ज़रूरु वठी वेंदा आहिनि असां बि किथे वेंदा आहियूं मां हीअंर मुंबई में वई हुअसि त उल्हासनगर में मुंहिंजो भाउ रहंदो आहे हूअ चवण लॻो भेण तूं अची पई न मुंहिंजी ज़ाल लाइ लखनऊ जो चिकन जो वॻो ज़रूरु वठी अचिजे हीअं ई मां चयोमांसि हुन लाइ छा मां सभिनि लाइ जेतिरा बि हुते मुंहिंजे ॼाणण वारा हुआ मां सभिनि लाइ चिकन कारीगरी जी ने कुर्तियूं वॻा कंहिंजे लाइ ईअं कपिड़ो मतिलबु पूरे वॻे जो कंहिंजे कई माण्हू अहिड़ा बि हुआ जंहिंमें साढ़ियूं अॼुकल्ह ॾिसो पिया झोलन में बैगन में हर शइ में जेतिरो थी सघियो मूंखे सम्झ में कोन पियो अचे भई मां वञा थी पई त इन्हनि लाइ छा वठी वञां पर जॾहिं हुन मूंखे ख़ुदि ई चयईं छॾियो की भई त हीअ वठी अचो त मुंहिंजे लाइ त बिल्कुल ई आसान थी वियो मां हिकु दिमाग़ में हुओ की भुली बि वई हुअमि की अरे हितो लखनऊ जी हीअ शइ फेमस आहे पर उन्हनि मूंखे यादि करायो त मूंखे बि उहो थिए पियो की अरे मुंहिंजे लखनऊ जी शइ जी मूं आहियां मुंहिंजे लखनऊ में हीउ कमु थींदो आहे पोइ मां सभिनि लाए गिफ्ट हुअमि वठी करे ऐं उहो सभु ॾाढा ख़ुशि थिया चयईं मूंखे फोन करे चवंदा बि आहिनि की असां असां ॾाढो ख़ुशि आहियूं तूं ॾाढी सुठी शइ असांजे लाइ वठी आई आहे